हमरा खाना बनाबल बड नीक लगै छै अगर नया सीखे के रहै छै तऽ मोबाइल पर इंटरनेट पर रेसिपी सब देखल करै छियै आओर पनीर के सब्जी अगर बनाबे के रहे छै तऽ हम नेट पर देख के बना लै छियै अगर कभी कभी इंटरनेट पर कभी कभी पेपरमे भी दैत रहै छै टी वी शो पर भी रेसिपी सब बतबैत रहै छै यदि समोसा बनाबे के रहै छै तऽ रेसिपी देख के बना लै छियै पेपरमे भी कभी कभी कखोनिय कखोनिय दे दै छै कोनो रेसिपी जैसे पिरुकिया के छोला भटूरा के ईसब देख के हम बना लै छियै रेसिपी इंटरनेट पर अगर दे इंटरनेट पर देख के हम कभी कभी बना लै छियै इंटरनेट पर देख के हम कभी कभी बना लै छियै मिठाई मिठाई ईसब हम बना लै छियै देख के अगर नया रेसिपी बनाबे के रहे छै तऽ